جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ میں نے بچپن میں کون کون سے کھیل کھیلے ہیں تو میں نے بچپن میں بہت سے کھیل کھیلے ہیں اور کھیل کھیلنا بہت پسند تھا جیسے کھوکھو بیٹ منٹن چھپن چھپائی گٹے کنچے چور سپاہی لوڈو کیمرہ انتاکچھری لمبی کود جیسے کھیل بہت کھیلے ہیں بچپن میں ان کھیلوں بہت مزہ آتا تھا اور ہم سب مل کر بہت کھیلتے تھے کنچے کھیلنے میں تو بہت ہی مزہ آتا تھا